اسکولوں میں غیرنصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسے والی بال کرکٹ ہاکی بیڈمنٹن وغیرہ اور ادبی غیرادبی

ہم نے حصہ بھی لیا ابھی میں کمپٹیشن میں غیرادبی کمپٹیشن میں سب میں حصہ لیتے ہیں اور مقابلہ بھی ہوتا ہے اس میں جیتتے ہیں الحمد للہ اور بہت سی سرگرمیاں رہتی ہیں اسکولوں میں جیسے دینی کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں بھی حصہ لیا جاتا ہے اور کھیل کود کے کمپٹیشن رہتے ہیں اس سے بھی بچے حصہ لیتے ہیں ہم بھی حصہ لیتے ہیں اور الحمد للہ جیتتے ہیں